आमच्यो आदल्यो जाणट्यांच्यो ज्यो संस्कृतीक कला आसा जेणें करून तेंच्यानी त्यो चालू दवरिल्ल्यो म्हणून त्यो आमकां आयकपाक आनी पळोवपाक मेळटा ते आमी भुरग्यांनी अश्योच फुडें चालू दवरच्यो जशें की दांत्यावेल्यो होवयो मागीर फुगड्यो धालो आनी भुरग्यांक पाळनेंत घालतना ज्यो अंगायी घालतात त्यो गितां जावं लग्नाक कार्याक जे गाणी म्हणटात तीं त्यो आमी आयकुपाच्यो आनी चालू दवरपाच्यो आनी जेणें करून फुडले पिळगेक त्यो आयकूंक आनी पळोवपाक मेळटल्यो